जी हाँ बताइए जी हाँ आपने सही जगह कॉल किया है मैं जय माता ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहा हूँ जी बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते है अच्छा जी सर आपको वाराणसी कौन से जगह से जाना है तो जी सर आपको कैब चाहिए क्या आप बता सकते हैं इस बारे में कुछ कि आपको कौन से दिनांक पे एवं कौन से समय पे जाना है और समय अच्छा मतलब आपको सुबह के आठ बजे के आसपास यहाँ से शक्तिनगर से वाराणसी तक जाना है जी जी सर आपको इसका किराया लगभग आपके यहाँ शक्तिनगर बस स्टैन्ड से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन तक आने जाने का किराया या फिर बस जाने का किराया सिर्फ आप अगर यहाँ से वहाँ तक जाते हैं तो फिर आपका किराया साढ़े चार हजार रुपए लगेंगे चार हजार पाँच सौ रुपए और आप अगर यहाँ से जाते हैं और वहाँ से फिर वापस हमारी ही ट्रैवल से आते हैं तो आपका किराया छः हजार तक के बीच में लग सकता है एवं मैं आपको एक जी बताइए अच्छा तो आप खुद ही ड्राइव करके जाना चाहते है यहाँ से ठीक है सर आप अगर से खुद ही ड्राइव करके जाना चाहते हैं तो मैं पहले आपको कुछ कंडिशन्स बता दूँ खुद ही हमारी कार ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले आपका दो पासपोर्ट साइज़ फोटो एक आधार कार्ड और कोई भी एक और भी आपकी कोई आई डी हमारे पास जमा रहेगी आपको हमारे पास जमा करनी पड़ेगी आपको कुछ अड्वान्स पेमेंट भी हमारे ट्रैवल एजेंसी में जमा करना पड़ेगा आपको उसके बाद यहाँ से जाने दिया जा सकता है एवं मैं आपको एक और बात एवं मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपका लाइसेंस होना बहुत ही आवश्यक है बिना लाइसेंस के हम आपको अपनी कार नहीं दे सकते हैं हाँ सर हमारी ट्रैवल एजेंसी में जो भी यात्री हमारे कैब से ड्राइव करते हैं उन सभी के लिए हमने एक स्पेशल हेल्थ इन्श्योरेन्स करवा के रखा हुआ है जैसे आपको रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका हेल्थ हम इशू करेंगे लेकिन आपको जी बताइए बताइए हाँ तो मैं आपको बता दूँ कि इन सब चीज़ों को जब आप पूर्ण कर लेते है आप अपना लाइसेंस दिखा देते हैं और एक बार हमें कार भी ड्राइव करके आपको दिखानी पड़ेगी इसके बाद ही हम आपको यह कार दे पाएंगे धन्यवाद